अरे क्यों डिले सर्विस अच्छा दीजिये अच्छा अच्छा बहुत सी हम लोगों की कंपनियाँ हैं इसीलिये फ्लाइट को टाइम टाइम से काम करना चाहिये ना अच्छा अच्छा हम लोगों को समय समय से आने जाने के लिये ही लोग हम लोग कहते हैं ये हम लोगों के लिये क्या फ्लाइट के अलावे रेल यात्रा नहीं है फ्लाइट तो समय से ही न जाने के लिये हम लोग कह आने जाने के लिये करते हैं हम लोगों को समय का ही कीमत है ना एक एक मिनट का कीमत है इसीलिये आप लोग समय को ठीक ढंग से बनाइये क्योंकि समय समय पर आप लोगों की सेवा अच्छी ढंग से चले ठीक है नमस्ते